فوٹو گرافی ایک ایسی کلا ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے اور جس کو سکھانے کے لیے ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی کئی ایسے ادارے ہیں جو جہاں فوٹو گرافی سکھائی جاتی ہے جیسے قومی سطح پر جو ادارے ہیں ان میں سے لائٹ لائف اکیڈمی کریٹیو ہٹ انسٹیٹیوٹ آف فوٹو گرافی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائین احمدآباد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوٹو گرافی ڈیلہی کالج آف فوٹو گرافی جواہر لال نہرو آرکیٹیکچر اینڈ فائن آرٹ یونیورسٹی حیدرآباد فوٹو گرافی فوٹو گرافی اور جو بین الاقومی سطح پر جو ادارے ہیں وہ ہیں کولمبیا کالج شکاگو رایل کالج آف آرٹ اکیڈمی آف آرٹ یونیورسٹی نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف فوٹو گرافی فوٹو گرافی کو فوٹو گرافی کو اور اچھا کرنے کے لیے اس میں اے آئی اور ایڈیٹنگ کو شامل کر کے اس کو اور اچھا کیا جا رہا ہے